योगा हर उमिरि वारनि खे फ़ाइदो कं ॾींदी आहे ॿारनि जो दिमाग तेज़ु कंदी आ शरीर थाउको कंदी आहे वॾी उमिरि वारनि खे संध जो सूरु ठीकु कंदी आहे पंहिंजी हलंदे हलाईंदी आहे पेट साफ़ु रखण जे लाइ मदद कंदी आहे असांखे दवाउनि वठणु खां बचाईंदी आहे योगा असांखे भॻवान जो आशीर्वाद आहे